चवंदा आहिनि एक तंदुरुस्ती हज़ारु नियामतु आहिनि हिकु तंदुरुस्तु शरीर असांजे हज़ारु नियामतु आहे वॾड़नि जा हीअ पहाका ग़लति कोन्हनि के जीअं असांजे हिते मुंदि बि मटिजंदी रहंदी आहे जीअं शरीर स्वस्थ्यु आहे त असां स्वस्थ्यु आहियूं शरीर खे स्वस्थ्यु रखण लाइ पंधि पैदल हलणु खपे योगा करणु खपे ऐं ॾुकण बि ॾाढो सुठो विय व्यायामु आहे त गर्मियुनि में ॾुकण लाइ हलका आरामदायक कपिड़ा पाए करे थोरो सवेल उथी करे थदे थदे हवा जो मजो वठंदे हुए असांखे ॾुकणु खपे ऐं जीअं ॿर थदि जो मौसमु आहे त थदि जे मौसमु में असांजे शरीर खे उस बि थोरी ज़रूरी आहे त उन मौसमु में ॾुकण लाइ गर्म कपिड़ा थोरा सां गरम कपिड़ा पाए करे ऐं थोरी सी उस निकिरे तेॾीमहिल असांखे ॾुकणु खपे ईअं ॾुकण सां असांजे शरीर में थोरी सी गर्मी बि पैदा थींदी थदि बि घटि लॻंदी ऐं जेका उस ऐं असांजे शरीर खे ज़रूरी उस आहे असांखे उस सां विटामिन डी मिलंदो आहे असांजे शरीर खे त उह बि असांखे प्रचूर मात्रा में मिलंदी त असांजो शरीर स्वस्थ्यु रहंदो त थदियुनि में हलका गरम कपिड़ा पाए थोरी सी उस निकिरे तेॾीमहिल ॾुकणु खपे ऐं बरसाति जे मौसमु में ॾुकण लाइ बरसाती पाए करे असांखे बरसाती जूता पाए करे निकिरणु खपनि अगरि रस्ते में किथे बरसात थी पइजी वञे त असांखे पंहिंजी बरसाती गॾु रखणु खपे उअ बरसाती पाए बरसाती जूता पाए असां आराम सां इन मौसमु जो मजो वठंदे हुए ऐं बढ़िया सां पंहिंजो ॾुकी करे पंहिंजो शरीर स्वस्थ्यु रखण था सघे सघूं था चवण जो मतिलब आहे चाहे गर्मी हुजे चाहे थदि हुजे चाहे बरसाति हुजे मौसमु कोई बि हुजे असांखे पंहिंजो शरीर स्वस्थ्यु रखण लाइ इहे व्यायामु करणु ॾुकणु ऐं पैदल हलण इहे ॾाढा ज़रूरी आहिनि इन सां शरीर बि स्वस्थ्यु रहंदो आहे ऐं असांजो मन बि प्रसन्न रहंदो आहे ऐं असांजो शरीर त स्वस्थ्यु रहंदो ई आहे ऐं उन सां कई फ़ाइदा आहिनि इन सां असां ॾाढनि प्रकारनि जूं बीमारियूं ईअं की सिर्फ़ु असां हली करे ऐं ॾुकी करे इन्हनि बीमारियुनि खे असां ख़तमु था करे सघूं असांखे ड्राक्टरनि जी ज़रूरत न पवंदी सिर्फ़ अगरि असां पंहिंजे जीवन में हलूं ऐं द्रौड़